हँ हम अभिषेक सक्सेना बाजि रहल छी हँ तऽ कहिऔ आओरसब कि चलि रहल छै बिहारमे कि आओर आइकाल्हिमे तऽ बुझिते छिए भोजपुरी फिलिम तऽ मैथिली फिलिमके चापि देने छथि कहिऔ कोना कि हेतै एकर बारेमे हमहूँ सएह सोचि रहल छिए देखै छिए भोजपुरीसब कतेक आगाँ चलि गेलै हम इहो चाहै छी जे ने अपन मिथलाञ्चलोके एगो भाषाके बहुत बढ़िआँ फिलिम बनै जकर विश्वस्तरीयपर नाम होइ हँ हँ हमहूँ सएह सोचि रहल छिए देखै नहि छी आइकाल्हिमे साउथोमे कतेक मूवी सबके कतेक डिमाण्ड छै एहिना हमहूँ चाहै छिए कोनो एहन फिलिम बनेतिए आओर भाषोमे हम रिलीज कऽ सकी हँ हँ अपनसबके बिहारोमे बहुत एहन भाषा प्रचलित छै जाहिमे मैथिलिओके नामसब आबै कनि ओकरोलोक ओकर फिलिम देखै कनि बढ़िआँ फिलिम बनैइए हँ हँ हँ कोनो कहानी तहानी सोचलिए हँ कि अहाँ

हँ हँ कहिओ अकेलोमे मिलिकऽ ई बातमे डिस्कस करबै जे कि कि कहानीमे कि कि करनाइ छै कि कि नहि करनाइ छै हँ हँ अपनोसबके मैथिली भाषाके नाम होइ अपनोसबके नाम होइ जे नहि नहि केओ छलै जे एहन फिलिममे काम केने छलै एहन फिलिम बनेने छलै जइसे सुनै छिए ने हँ हँ हँ कहिऔ तऽ आगाँ कि कि सोचने छिए कि कि करबै एहिसब बारेमे कनि कहिऔ ने

हँ हँ जगह तऽ हमहूँ सोचि लेलहुँ हँ जे बिहारोमे बहुत एहन जगह छै दरभङ्गामे छै मधुबनीमे मिथिला हाट छै ओतुक्का किछु दृश्यसब लोक हँ हँ बुझलिए मिथिला हाटके दिस तऽ लोकसबके देखेबै ने तऽ अपन बिहारोके नाम हेतै ने बिहारोमे बहुत एहन जगह छै जे फेमस छै हँ हँ चलब अपना दुनू कनि दोसरो जगहसब दखबै जे केहन कि होइ छै कतऽ कि घुमब फेर लोकोसबके पसन्द हेनाइ चाही ने फिलिम ठीक छै ठीक छै ठीक छै